जों जोंनि मोसौ मैसोफोरखौ जोथोन लानायनि सोमोन्दै जुदि न'आव मोसौ थायोब्ला जों बेखौ गलियाव खायो जेब्ला जों जेब्ला साना सोरांबोयो सोरांनाय लोगो लोगो जों मोसौखौ गलिनिफ्राय होलांनानै जोङो बेखौ लांदां फोथारफोराव एबा गांसो गोनां गांसो गोनां जायगाफोराव मोसौखौ खानानै गारबोयो आरो बेखौ सानजौफु जाब्ला थांफिननानै मोसौखौ जों दै दौवो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गांसो गोनां जायगायाव खानानै गारबोयो बेबायदिनो जेब्ला बेलासि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौआ मोसौखौ लाबोनानै न' गलियाव खाफैयो बेबायदिनो जेब्ला सम मेसें बोथोर सफैयो अब्ला गांसोनि अबाब जानायलाय जों मोसौनो माब्लाबा समाव गांसो हानानै होनाय बिफांनि दालाइ दाननानै होनाय आरो माइहुङाव मोसौखौ खानानै होनाय जाहाथे मोसौआ थोजासे गावनि उदै बुंजासे आदारखौ मोनजायो बिजों लोगोसे न'आव मोसौ हालुवाखौ जोङो हालेवनायाव बाहायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ जोथोन लानायाव जोङो गोबां मुलि दावालि बेफोरखौबो जों बाहायो जेरै जाय समाव जाय मुलिफोरखौ मोसौनो नांगौ आरो जा मोसौ आरो मैसो बेफोरो जोंनि न'नि मोनसे जोबोरैनो गोनांथि जुनारफोर आरो मैसोफोराबो जोंनि सुबुं सुबुंनि खामानिफ्राव गोबां हेफाजाब होयो जेरै मैसोफोरखौ जोङो गारि बोनाय आरो बेफोरखौबो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा हालेवनायावबो बाहायो आरो बे हालेवनायनि गेजेरजों जोंनि नांगौ आदारफोरखौ जों आबाद मावनायनि गेजेरजों आरो सुफुंनो हायो आरो बे आबाद थिलियावनो जेब्ला आबाद थिलिया हाजायो एबा बोखांजायो बिनि गेजेराव जोङो लांदां फोथारफोर मोनोब्ला बे लांदां फोथारफोराव जों मोसौ मैसोखौ खानानै दोननानै जाहाथे बिनोबो थोजासे नांगौ रोखोमनि आदारफोरखौ जों जाहोनो हायो